हैलो केह् हाल चाल ऐ तुंदा बस ठीक होर अज्ज कि'यां याद आई हां जी हां जी चलो ठीक तुसें कोह्का केक चाहिदा चाकलेट वैनिला स्टाबरी मैंगो चलो ठीक ऐ स्टाबरी किन्ने किल्लो आह्ला इक किल्लो आह्ला दो किल्लो आह्ला डेढ किल्लो आह्ला इक किल्लो आह्ला ठीक ऐ ते तुसें ओह्दे उप्पर कि कनेहा चाहिदा मतलब ओह्दे उप्पर केह् होना चाहिदा तुस थोह्ड़ा सनाओ हां फ्ही अस ओह् उ'यै नेगा बनाह्गे होर चलो कोई गल्ल नि ते मिट्ठा ज्यादा रक्खना कम रक्खना नान वैज जां वैज वैज चाहिदा ते तुसें कोल्ले धोड़ी चाहिदा मतलब कल शाम्मी बेल्लै चाहिदा जां परसुं कल शाम्मी बेल्लै कोई गल्ल नेईं जेल्लै बी बनी जाग ना मैं तुसें फोन करगा तुस आप्पें मिगी मतलब जां ते होम डिलीवरी चाहिदी ते ऐक्स्ट्रा चार्जेस लग्गने अगर तुसें आप्पे आह्नियै इत्थै लेना ते दस्सी ओड़ो कि तुसें होम डिलीवरी चाहिदी जां तुसें आप्पे आह्नियै लेना ठीक ऐ ठीक ऐ कोई गल्ल नेईं जेल्लै बनी जाग ना ते मैं तुसेंगी फोन करी ओड़गा ठीक ऐ ठीक ऐ फ्ही